हैलो आं तुसें मिगी लकड़ी लेई आक्खेआ हा आं खरीदनी ही लकड़ी में थुआढ़े उद्धर आये दा हा ते उस बेल्लै आं असें देआर दी लकड़ी चाहिदी ही अच्छा अच्छा किन्नी ऐ अच्छा अच्छा असें कोई त्रै चार गड्ढे चाहिदे लकड़ी दे देआर दी लकड़ी दे चाहिदे कोई चार पंज चार पंज हारे आं में कल्ल बी आई दी ही थुआढ़े इद्धर बा तुस निं लब्भे आं होर हैन होर केह्ड़ी केह्ड़ी लकड़ियां न ते ओह्दी लकड़ी शैल होंदी अग्गे बास्तै अच्छा अच्छा भी दिक्खगा अं'ऊ आई जाह्गा शामीं बेल्लै रेट लाई ओड़गे ते सस्ते रेट उप्पर लाह्गे ते स्हानू हबी फायदा होना अस इन्नी दूर दा आये दे आं पंज सौ कोई ज्हार दी बी होग ते पंज सौ दी देई ओड़ेओ अ अच्छा अच्छा तां दिक्खी लैगी में केह्दी लकड़ी ऐ ते होर उसी केह् आखदे इयै दो लकड़ी ऐ थुआढ़े में शामीं धोड़ी आना ठीक ऐ ठीक ऐ भी दिक्खी लैगी ठीक ठीक ऐ फिर तां